ہندوستان میں بہت سے تاجر صنعت کار اور لیڈر ہیں جنہوں نے ٹیکنالوجی تعلیم تفریح تجارت اور ٹرانسپورٹ جیسے شعبوں میں ہندوستان کو کئی طریقوں سے بدل دیا ہے جی ہاں ان میں سے میں ایک ایسے لیڈر کو جانتا ہوں جو حکومت میں آنے کے بعد ان ساری چیزوں کے اندر بہت ساری تبدیلیاں پیدا کی ہیں اور ہندوستان کو بہت سا بہت آگے لے کر گئے ہیں وہ ہیں کیجریوال کیجریوال جب حکومت میں آئے تو انہوں نے دہلی کے اندر ہر سیکٹر کے اندر انہوں نے بہت سے اچّھے اچّھے کام کئے چاہے وہ روڈ کے تعلق سے ہو یا پھر تعلیم کے شعبے سے ہو یا پھر کھیل کے شعبوں سے ہو ہر شعبے کے اندر انہوں نے ہندوستان کو آگے لے جانے کی کوشش کی تعلیم کے شعبے کے اندر جو پرائیویٹ اسکولز تھے جو سرکاری اسکولز تھے سرکاری اسکولز کو انہوں نے پرائیویٹ کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا اور بہت سا بہت ساری چیزوں کے اندر تبدیلیاں پیدا کیں اور تعلیم کے شعبے میں بہت زیادہ حساس رہے اسی طریقے سے کھیل کے شعبے کے اندر بہت ساری تبدیلیاں کیں اور کرکٹ کے شعبے یا اسی طریقے سے فٹ بال وغیرہ میں بہت ساری اسٹیڈیم بہت سارے کھیل کے میدان بنوائے تا کہ وہاں سے لوگ بچّے کھیل سکیں اور ہندوستان کو آگے لے جا کر کے کام کریں اسی طریقے سے اور بہت سارے شعبے ہیں جو جس کے اندر چاہے وہ ٹرانسپورٹ کا شعبہ ہو یا تجارت کا شعبہ ہو ہر شعبے کے اندر کیجریوال نے حکومت میں آنے کے بعد بہترین کار کردگی کی ہے اور ہندوستان کو کئی طریقوں سے آگے بڑھانے میں خوب حمایت کی ہے